हम क्या कर बाथरूम और रसोई के लिए देखिए क्या क्या सफ़ाई करना चाहिए अगर बाथरूम में कॉकरोज आ गए तो बच्चे तो इतना तेज़ शोर करके भागते हैं कि पूछिए ही मत तो इसके लिए हम क्या करते हैं जो आज कल प्रोडक्ट फैला है उससे भी साफ़ किया जा सकता है लेकिन हम लोग करेंगा नहीं हम लोग कहाँ पाए प्रोडक्ट वग़ैरह तो हम सोड्डा से ही साफ़ करते हैं उसे क्या करते हैं पहले दो बाल्टी पानी डाल देते हैं दो बाल्टी पानी डाल के उसे थोड़ा सा सोड्डा डाल के ब्रस लेकर चारों तरफ़ से रगड़ देते हैं फिर झाड़ू पूरा बाथरूम में लगाकर और दो तीन बाल्टी पानी डालकर उसे अच्छे से साफ़ कर देते हैं बाल्टी जो होती है बाथरूम का उसे भी सोडे से अच्छे से साफ़ कर देते हैं ताकि उसमें कॉकरोज़ ना आए बच्चे ना डेराएँ और फिर जितनी ही साफ़ सफ़ाई रखेंगे उतना ही बीमारी से भी दूर रहेंगे हम लोग इसलिए जितना हो सकता है उतना एक हफ़्ते में दो बार तो साफ़ ही करते हैं दो बार और बुधवार को और रविवार को दो बार साफ करते हैं तो पानी घर से ले जाते हैं बाल्टी बाल्टी पानी ले जाते हैं पानी पहले डालकर सोड्डा डालकर उसे अच्छे से ब्रस मारकर फिर तीन चार बाल्टी पानी ऊपर से डाल देते हैं तो साफ़ हो जाता घर में चूहे लगते हैं किचन में चूहे लगते हैं और पाँच बार तो ऐसा लगता है कि झींगूर और अजीब अजीब कीड़े आ जाते हैं रसोई घर में तो उसके लिए तो फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो बाल्टी में थोड़ा सा फिनाइल और गोबर उसे घोर लेते हैं आ घोरकर उसी से पूरी रसोई क्योंकि कच्चा रसोई है मिट्टी की तो उसी से पूरी रसोई पहले गैस साफ़ करते हैं सोड्डा से गैस साफ़ करने के बाद उसी गोबर से पूरा घर लीप देते हैं उससे क्या होता है उसकी महक से कीटाणु नहीं आते हैं और जो चूड़है तो रहता है तो चूहा तो बाप रे पूछिए ही मत आटे में दाल में चावल में यहाँ तक कि भाजी तक उठा ले जाते हैं एक बार तो क्या हुआ आधा किलो मटर लिए एक दिन भी नहीं बता बनाए थे और रातों रात चूहे लोग ग़ायब कर दिए तो उसके लिए हम गए तो जब ग़ुस्सा हो गए तो गए कुछ चूहादानी ले आए और अगले दिन उसमें थोड़ा सी रोटी फंसा दिए और रोटी फंसाने के बाद जब अगली सुबह उठे देखें तो उसमें तीन चूहे फंसे थे उससे क्या हो गया हमारा जो सामान नुकसान हो रहा था वो बच गया और गैस के फिर अच्छे से साफ़ सफ़ाई करते हैं जो झींगुर वग़ैरह होते हैं तेलह सामान बनाओ तो उसमें झींगुर वग़ैरह ज़्यादा रसोई घर में आ जाते हैं तो इससे हम यह सब करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे रसोईघर साफ़ रहे तो झींगुर भी नहीं आएंगे और झींगुर की रह एख और कीड़ा होता है वह झींगुर भी नहीं आएगा और जो चूहा है वो भी नहीं आएगा तो अच्छे से गैस और गोबर से पूरा घर लीपते हैं बर्तन साफ़ करते हैं लेकिन बर्तन साफ़ जब लीपते रहते हैं घर उससे पहले बर्तन वहाँ से हटा देते हैं बर्टन हटाकर दूसरी जगह रख कर साफ़ करके फिर चारों तरफ़ का जो बिल उल रहती है उसे पहले मट्टी लगा कर बंद कर देते हैं फिर गोबर लगा कर चारों तरफ़ फैलाकर और हाथ से धीरे धीरे मट्टी गोबर और वही जो फिनाइल वाला पानी होता है जो घोले रहते हैंं बाल्टी में उसी से धीरे धीरे कर कर पूरा घर साफ़ करते हैं गैस के नीचे ज़्यादातर लोग होते हैं कोई ऊपर साफ़ करते हैं नीचे नहीं साफ़ करते हैं लेकिन वह फिनाइल का जो पानी होता है पानी और फिनाइल अलग से बाल्टी में थोड़ा सा घोले रहते हैं तो गैसे के नीचे हम पट्टियाँ रखे हैं वह पट्टियों क़ायदे से हम धो लेते हैं ताकि वहाँ पर झींगुर वग़ैरह ना आए जो जितना चूहों से डर नहीं रहता ना उतना झींगुर वाले कीटाणु से हमें डर लगता है तो हम उसी से पहले पट्टियाँ साफ़ कर देते हैं पहले गैस साफ़ करते हैं फिर पानी पूरा गिर जाता है तो पट्टियाँ भी साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा पानी जिन लोगों का रहता है उसे भी कांच उंच के एक दम साफ़ करके साफ कपड़े से पोछ देते हैं और फिर वही गोबर जो रहता है उससे पूरा बर्त पूरा साफ़ करने के बाद फिर बर्तन साफ़ उफ़ करते वहाँ पर लाकर रसोईघर मे रख देते हैं इससे हमें क्या होता है हमारा किचन एक दम साफ़ सुथरा रहता है हमारे बच्चे भी बीमारी से दूर रहते हैं और हम लोग भी और हमारे लिए तो सफ़ाई बच्चों की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं जितना भी सफ़ाई करेंगे उतना ही बच्चे बीमारी से दूर रहेंगे बच्चों की सेहत सबसे अच्छी होती है अगर हम औरत लोग अपने रसोई का ध्यान रखें तो बच्चों की सेहत कभी नहीं गबड़ाएगा इसलिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से अच्छा अपना रसोई साफ़ करिए जैसे हम साफ़ करते हैं मेरा मिट्टी का घर है तो हम क्या करते हैं गोबर से साफ़ करते हैं उसे